जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पदफ्रा फालांगि खालामनायाव दङ माइ बेसर फाथो सिबिं दंफां लाइफां दा बेफोरनिफ्राय जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फाननानै जोङो बाहायनो हायो बेफोरनो जाहैबाय गय खान्थाल थायजौ गाम्बारि बिफां लाइफां बे मिथिंगायारि सम्पदफोरनिफ्राय जोङो फालांगि खालामनानै जोङो रां मोनो दा जों बेफोरखौ जों बाहायनो हायो दा बेनिफ्राय जों रां आरजिनानै जोंनि रांखान्थि बिथिंआव जों जौगाहोनो हायो बेफोरनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोर बाहायजानाय फालांगि खालामनायाव